आं सासे फोरोंगिरि जानानै आङो सानफ्रामबो गुबुन जायगायाव थांनायखौ मोजां मोना जोंनि दिउटिया सानफ्रोमबो बे फरायसालियावनो ओंखायनो आङो फरायसालिखौनो आङो थांनो आङो थांनो थाखाय थांनो जायगाफ्रा फरायसालिखौनो आङो साबसिन मोनो मानोना जोङो सानफ्रोमबो बे फरायसालियावनो थांबाय थानांगौखाय जोङो फुंनि समाव गु बाजिनाय लोगो जाखां लोंखां बे फरायसालियावनो थांनाय जायो मानो होनबा जोंहा दायथ' दङ सासे फोरोंगिरि जानानै सासे गथ'खौ फोरोंनांगौआ जोंनिनो दायथ' दा जोङो बे बिनिखायनो गुबुन जायगायाव थांनायनि कुनु समखौनो जोङो मोननाय जाया मानोना जोङो सानफ्रामबो जोङो फरायसालियाव थांनांगौ फरायसालियाव थांनानै जोङो गथ'फोरजों गेलेहैनांगौ शिक्षा होनांगौ आरो जोङो गियान खालामनो थाखाय जोङो सानफ्रोमबो बे फरायसालियावनो थांबाय थानाय जायो गुबुनफारसेजों जोङो गुबुन जायगायाव थांनायनि कुनु माबायानो जोंनाव फैया आरो मानो होनना बुङोबा जोंहा फोरोंगिरि हिसाबै गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो मा खालामहैनो जोंहा सानफ्रोमबो जोङो फरायसालियावनो टाइम जानाय लोगो लोगोनो थांबाय थानांगौ जायो ओंखायनो आङो सानो आङो जेरावखि जाया मानो फरायसालियाव थाइमाव आरो न'आव बिनि अनगायै जोङो थांनायनि कुनु राहायानो गैया गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैयो नंगौ किन्तु बिसोरो माखासे जायगाफोरखौ माखासे एन्जय खालामनो थाखाय थांनाय जायो नाथाय जों फोरोंगिरिफोरनि थाखाय दस्रा जायगायाव थांनायनि कुनु जोङो लामाखौनो दिहुननो हाया मानो होनना बुङोबा जोंहा सप्तायाव माने सा सयदिन क्लासआथ' जों जाखायो ओमफ्राय सान्देआव जोङो सम मोनो सान्देआवबो जोङो मा सम मोननाया जोङो माखासे न'नि खामानिफोरखौ जोङो मावनाय जायो ओंखायनो आंनि थाखाय जोङो आंनि थाखाय जायगाफोरा इसकुलावनो जों थांनायखौ जों साबसिन मोनो आरो न'आव फैफिननायखौ जोङो मोजां मोनो मानो होम्बा इसकुलाव थांबाय टाइमलि फैबाय न'आव फैनानै जोङो न'नि खामानिफोरखौ मावबाय बिनि अनगायै जोङो गुबुन जायगायाव थांनायनि कुनु आङो राहा नुहुराखै आरो जोङो दा गरम बन्द मोन्दों गरम बन्दब्लाबो जोंहा सामार केम्प सामार केम्प खुंनायनि मोनसे अर्डार बे अर्डार मतै जोङो जोङो फालिनांगौ जायो मानो होम्बा जोङो सासे सरकारनिनो वार्कार हिसाबै जोङो सरकारनि बिथोनखौ जोङो मानिनानै सलिनांगौ जायो बेनिखायनो जोङो आङो दा आंनि साननायाव साबसिन जायगा होनोबा जोंनि फरायसालियानो साबसिन होननानै जोङो बुंनांगौ जायो आं ओमफ्राय मा बुंबावनो आंथ' माने सासे फोरोंगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंगोन फरायसालियानो जोंना सानफ्रोमबोनि थाखाय थांबाय थानायनि थाखाय जायगा आरो जों बेखौनो साबसिन होननानै जोङो साननानै लानांगोन जिबनावहाय जोङो फरायसाफोरखौ जोङो रोंगौथिगोनां खालामनो थाखाय जोङो बेवहायनो सानफ्रामबो जों गियान होनो थाखाय सानफ्रामबो जोङो बावहाय मोनसे मन्दिर बायदि जों साननानै बाहाय जोङो थांनानै शिक्षा होनाय जायो आं बेखिनिखौनो बुंबाय एसेनोसै